जय झूलेलाल हा असां वटि सिक्रेट मसालो आहे असां पंहिंजे मसालनि खे नापु तोले करे विझंदा आहियूं नापु तोले करे ॿाहिरि विझण में केतिरो केतिरो मसालो पए थो उन हिसाब सां विझंदा आहियूं ऐं मैजिक मसालो बि अचे थो उहो बि असां विझंदा आहियूं मैजिक मसालो असांजी भाॼियुनि में एॾो स्वादु ईंदो आहे हर कंहिंजो मसालो असां पाव भाॼी मसालो हीअ मसालो सभु पंहिंजे हिसाब सां असां ठाहींदा आहियूं पेंजे घर में ई सॼो असां मसालो ठाहींदा आहियूं ऐं असां वरी नापु तोले विझंदा आहियूं मसालो भाई कंहिंमें केतिरो थो मसालो पए उनजे हिसाब सां असां विझंदा आहियूं ऐं सभिनीनि खां वधीक त प्यार जो मसालो आहे असां प्यार जो मसालो बि हुनजे अंदर विझंदा आहियूं जय झूलेलाल